हलो ओला कल्ह मां तव्हां जे हितां हिकिड़ी गाॾी बुक कराई हुई जूनागढ़ खां सोमनाथ वञण लाइ गाॾी जी सर्विस ॾाढी सुठी वयूं विहण जी सीटूं बि सुठी वयूं अने ड्राईवर बि ॾाढो सुठो स्वभाव जो हुयो हाणे सुभाने मूंखे जूनागढ़ खां दीव बि वञण जो आहे त मूंखे उहा सेम गाॾी खपे सेम ड्राईवर अने सेम गाॾी खपे छोकी तव्हां जी सर्विसूं असांखे ॾाढियूं वणियूं